हैलो भैया तुसेंई मैं रुट्टी दा आर्डर दित्ता हा तुसें पैक करियै रक्खी ओड़ी नी हां रक्खी ओड़ी दी ऐ अच्छा ता सेही चक्कर तुसें डिलिवरी बाय बी भेजना तुसें मेरे घरै गी भेजना जेह्का मतलब किन्ने चिर तकर औग रुट्टी ऐ रेही सकोग रुट्टी रेही सकोग

अगर मैं आफिस दा कम्म होना ज्यादा चिर मैं रौह्नी नी ऐ रुट्टी कि किन्ने चिर तक गर्म रेही सकग ओह् दो त्रै घैंटे गर्म रेही सकोग शैल अच्छे तरीके कन्नै पैक करियै रक्खेओ ठीक ऐ हां भैया अगर थोड़ा दिक्खी लैएओ अपने स्हाबें कन्नै पैक करी लैएयो नेई तां केईं बारी केह् होंदा रुट्टी ठंडी होई जंदी फ्ही ओह्दे कन्नै केह् होंदा गैस बनदी बंदे गी जां बड़े तरीकें दी मतलब कि किसमैं दियां बमारियां लग्गी दियां होर जेह्का मतलब कि बंदे ने रुट्टी खानी मर्चा जेह्ड़ी ओने देने आनी रुट्टी जिस उसी बंदे गी सनाआ ओड़ेओ कि रुट्टी सेफली तरीके मतलब सेफ करी ऐ आह्नेआं कि केईं बारी होंदा कि अद्धी मक्खियां मुक्खियां गंद पेदा होंदा जां मतलब बड़ा किश होंदा तां अपने स्हाबै कन्नै दिक्खी लैएओ भेजी ओड़ेओ मैं बड़ा कम्म ऐ आफिस बिच्च कि रुट्टी खाने गी खबरै टाइम लग्गै नी लग्गै तुस अच्छे तरीके कन्नै पैक करियै भेजेओ होर पूरे मतलब प्रापर तरीके कन्नै स्हेई तरीके कन्नै पैक करियै भेजनी तुसें रुट्टी होर मैं जिस बेल्लै खानी ते मतलब उस बेल्लै रुट्टी ठंडी नेईं होई जा शैल गर्म करियै भेजनी शैल अच्छे तरीके कन्नै पैक करियै ठीक ऐ भैया मैं थुआढ़ा स्हाब कताब करी लैगा आइयै पूरा मैं तुसेंगी हून सनाना गै हा बाकी अग्गें तुस दिक्खी लैएओ ठीक ऐ थैंक्यू भैया